एक व्यक्ति के जीवन में कला महत्वपूर्ण होती है भारतीय समाज की बात करूँ तो हर व्यक्ति किसी न किसी एक कला से जु जुड़ा हुआ है हमारे यदि मैं बात करूँ तो स्तर पर हर क्षेत्र में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी कला से जुड़ा है आज कला हमारे जीवन में एक रोज़गार का अवसर भी बनी हुई है आज हम देखते हैं कि कई लोग मूर्तिकला नृत्यकला जैसे कई कलाओं को करके आज पैसा कमा रहे हैं अपनी ज़ीविका चला रहे हैं और अपना समाज में अस्थान बनाकर रखे हैं अगर मैं बात करूँ कला की तो आज अभिनय के क्षेत्र में भी लोग कई कलाकार जो हैं अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं मैंने देखा हमारे सोहागपुर में कई प्रकार की कला हैं हमारे होशन्गाबाद ज़िले में कई प्रकार की कलाएँ हैं वह देखने को मिलती हैं जैसे कि मूर्ति निर्माण कला होशन्गाबाद ज़िले के पास एक सोहागपुर है जहाँ पर मूर्ति निर्माण इतना प्रसिद्ध है कि पूरे भारत में यहाँ की मूर्तियाँ भेजी जाती हैं और बनाई जाती हैं भारत के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमा माँ भगवान गणेश की प्रतिमा जैसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इसके साथ साथ कई प्रकार की कलाएँ हैं जैसे कि लकड़ियों से निर्मित कलाएँ हमारे होशन्गाबाद ज़िले के बुधनी क्षेत्र में लकड़ी से निर्मित कलाएँ प्रसिद्ध हैं यहाँ पर बहुत सी लकड़ियों से छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं जिसमें छोटे बच्चों के लिए खिलौने साइकिल घर में सजाई जाने वाली चीज़ें तो कई ऐसे आर्ट पीस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यह कला एक बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है यह समाज को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करते हैं हम कला की सहायता से रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं हम कई लोगों को काम दे सकते हैं हम कई विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं यह हमारे समाज को एक बहुत ही आर्थिक अस्तर पर एक सामाजिक अस्तर पर बहुत बड़ी मदद करेगा हमारा एक योगदान देगा हमें समाज में एक कला को एक महत्वपूर्ण अस्थान देना चाहिए हमें हर व्यक्ति को जो भी कला से आते हैं उससे आगे बढ़ना चाहिए उसे उस कला में काम करना चाहिए